जेन्ना हांव स सात वर्सां आशिल्लो तेन्नाच्यान म्हाका रंगोवपाचो खूब आवड म्हाका तेन्ना तितलें खबर नाशिल्लें की रंगोवपाक कशें जेन्ना म्हाका कळ्ळें की कशें कितें आनी कात तें रंग आनी तेन्ना म्हाजी आवड आनी वाडली कारण म्हाका म्हाजे विचार आनी म्हाजी आवड कागदार काडपाक आवडटाली तशेंच लागून म्हाका कलाकार सुद्दां आवडतालो कलाकार जसो की फ्रांसीस डिसुजा हो म्हाजो फेवरेट